یہاں کئی طرح کے کھیل ہوتے ہیں کچھ کھیل بچیاں کھیلتے ہیں کچھ بچے کھیلتے ہیں نوزوان اور بوڑھے سبھی اپنے اپنے حساب سے اپنا اپنا کھیل پسند کرتے ہیں اور اس کھیل کا لطف اٹھاتے ہیں جیسے ایگزامپل کے طور پہ میں کہنا چاہوں گا کہ لڑکیاں لڑکیاں جیسے زیادہ تر انٹریسٹ ہوتی ہیں وہ رسی گیم جس کو کہ رسی سے پھانگ کودنا پڑتا ہے اور رسی کو کودنا پڑتا ہے اس میں زیادہ وہ انٹریسٹ ہوتی ہیں اور کچھ جو ہے بھاگ دوڑ والی چور چپائی والی یا لکا چھپی والی کھیل اس طرح کا کھیل لڑکیاں بچیاں اکثر کھیلتی ہیں اسی کے اکارڈنگ اگر میں لڑکوں کی بات کروں تو لڑکے جو ہیں فٹ بال کرکٹ کبڈیاں اس طرح کے کھیل سے وہ زیادہ لطف اٹھاتے ہیں اس میں بھاگ دوڑ زیادہ ہوتا ہے اور اس میں جو ہے ان لوگوں کو جو ہے زیادہ اچھا محسوس بھی ہوتا ہے اتنا ہی نہیں ان کھیلوں میں انہیں ایسا لگتا ہے کہ میں آنے والے وقت میں کچھ اچھا سا اچیو کر سکتا ہوں اس کھیل کے ذریعے اور رہی بات کچھ بزرگ ٹائپ کے لوگ کو جس کے شریر میں اتنی رفتار نہیں ہوتی وہ زیادہ تر جو ہے آرام سے بیٹھ کر ہی کوئی گیم کا لطف اٹھاتے ہیں کوئی کھیل کا لطف اٹھاتے ہیں جیسے لوڈو تاش کی پتیاں یا پھر کیرم بورڈ جو اکثر جو ہے اپنے گھر یا کسی باگیچے مچان پر بیٹھ کر لوگ تاش کی پتیاں کھیلتے ہیں گھروں میں بیٹھ کر اپنے بچوں یا اپنے ہم عمر کے ساتھ کیرم کھیلتے ہیں